जीअं की मां तव्हांखे ॿुधाईंदुमि टेक्नोलॉजी जे बारे में टेक्नोलॉजी कीअं ई आसानी सां जाम सुठी तरह अॻियां वधी रही आहे जाम टॉप ते अची वई आहे जाम वॾे लेवल ते अची वई आहे उन आसानी सां सभिनीनि जो ऑनलाइन करे वरितो अथईं ऑनलाइन जी मदद सां उन टेक्नोलॉजीअ आसानी सां परिवाहन कयो अथईं सहायता कई अथईं सभिनीनि जी जीअं की सहायता जाम सारे विभागनि में कई अथईं जीअं की टिकेट बुकिंग होटल जी बुकिंग यात्रा जो समय संबंध जेको बि ताजो अपडेट हूंदो आहे हू ॼाणण लाइ या प्लेटफोर्म जो नम्बर कहिड़े प्लेटफोर्म ते पंहिंजी ट्रेन ईंदी या स्टेशन या बस प्रस्थान जो स्थान कहिड़े कहिड़े स्थान ते पंहिंजी बस या स्टेशन ते ट्रेन या बस ईंदी या आदि जेका बि मामिला आहिनि उन में टेक्नोलॉजीअ जाम आसानी सां परिवहन कयो अथईं जीअं की जाम आसानी सां बदिले करे ऐं उन्हनि जी सभिनी जी सहायता की अथईं न त पहिरें माण्हुनि खे जाम ई दिक़त थींदी हुई कहिड़ो प्लेटफोर्म आहे डुकी डुकी करे ॾिसिणो पवंदो हुओ कहिड़ो बस नम्बर आहे जल्दी सां ख़बर न पवंदो हुओ ऑफिसनि ते वञूं त ई ख़बर पए मोबाइल में कुझु ख़बर न पए होटल जी बुकिंग बि हुते वञी होटल ॻोल्हे ऐं बुकिंग करिणी हूंदी हुई जीअं ॿाहिरि कंहिं शहर में वञूं था त उते होटल ॻोल्हे बुकिंग करिणी हाणे त टिकेट बुकिंग होटल बुकिंग यात्रा जो जेको बि टाइमिंग टाइम आहे ऐं ईअं जेको बि ताजो अपडेट आहे या प्लेटफोर्म जो नम्बर या स्टेशन या बस कहिड़े स्थान ते ईंदी केरे प्रस्थान ते ईंदी हुननि आदि हिननि सभिनीनि सभु पंहिंजे मोबाइल में ख़बर पइजी वेंदो आहे ऐं हीउ सभु कयो अथईं आसानी थी आहे टेक्नोलॉजी जी वजह सां जीअं जाम सारा ऐप्स ठाहियां आहिनि एप्लीकेशन्स ठही आहिनि टिकेट बुकिंग लाइ जीअं टिकेट बुकिंग खपे त कहिड़ी बि तव्हांखे ट्रेन जी करिणी आहे ऐं बस जी करिणी आहे त पाण एक्सीगौ ते करे था सघूं या शोज़ हूंदा आहिनि कॉमेडी शो या कोंसट्स हुननि जी बुक माय शो ते या गरबा हूंदा आहिनि गरबनि जो या सिंधी कोंसट्स हूंदा आहिनि सिंधियुनि जा जेका बि त हुननि जी अगरि टिकेट खपे वॾा वॾा जेका सिंधियुनि जा कोंसट हूंदा आहिनि सॼे भारत में हलंदा आहिनि जेका साल में टे चारि दफ़ा ईंदा आहिनि त उन्हनि जी टिकेट बि पाण बुक माए शो था करे था सघूं होटलियुनि जी बुकूं बुकुनि बि बुकिंग बि पाण ओयो हिक ऐप आहे एप्लीकेशन जंहिंसां पाण होटल जी बुकिंग सुठी होटल ॻोल्हे सुठी हुजे सर्विस सुठी ॾींदी हुजे हुन ई बुकिंग करे था सघूं पोइ यात्रा जो समय छा आहे हू बि एक्सीगो वगैरा अहिड़ा ऐप आहिनि अहिड़ी एप्लीकेशनूं आहिनि जंहिंसां पाण अपडेट वठी था सघूं प्लेटफोर्म नम्बर हू बि पाण खे उन ई ऐपनि ते ख़बर पइजी वेंदो आहे तॾहिं जो तॾहिं या कहिड़ी जॻहि ते ईंदी केरे स्टेशन ते ईंदी कहिड़े प्लेटफोर्म ते ईंदी हू सभु ख़बर पइजी वेंदो आहे या बसुनि जी बुकुनि था करायूं त बसियूं बस कहिड़े स्थान ते ईंदी तव्हांजो छा नम्बर आहे हू सब मोबाइल में ख़बरु पइजी वेंदो आहे बिना ऑफिस ते वए बिना धको खाए त हीउ सभु आसान थियो आहे त टेक्नोलॉजी जी वजह सां ई थियो आहे टेक्नोलॉजी हिन में जाम सारो परिवर्तन कयो अथईं ऐं हिन जाम सारी सहायता कई अथईं टेक्नोलॉजीअ ई हिन सभिनीनि विभागनि में हिन सभिनीनि शयुनि में इन वजह सां माण्हू हाणे जाम आसानी सां टिकेट बुकिंग या होटल बुकिंग या प्लेटफोर्म नम्बर या स्टेशन जो बस या ट्रेन कहिड़े स्थान ते ईंदी कहिड़े प्लेटफोर्म ते ईंदी या टाइमिंग छा आहे टाइमिंग चेंज थियो त हू बि ख़बरु पइजी वेंदो आहे हू बि अपडेट अची वेंदो आहे पंहिंजे वटि इन्हनि सभिनीनि एपनि जी मदद सां या टेक्नोलॉजी जी मदद सां पाण खे ख़बरु पइजी वेंदो आहे त मां मयुर आदिपुर मां जय झूलेलाल